हमारे क्षेत्र हमारे क्षेत्र में खेल केंद्र बहूत हैं समझ लीजिए दस पंद्रह उसके बाद में हमारे यहाँ से अभी अभी फिलहाल में दो क्रिकेटर भी अच्छे ख़ासे खेलते हैं एक सूर्यावा के हैं यशस्वी जैसवाल एक चौरी साइड का मार्केट आता है उधर के हैं शिवम दुबे ये दोनों समंझ समझ लीजिए अच्छा ख़ासा खेलते हैं और उनके जाने के बाद हमारे क्षेत्र के जीतने भी लड़के हैं वो लोग अधिक से अधिक अपना समय क्रिकेट में देते हैं क्योंकि उनको ऐसा फिल हो रहा है कि हम भी क्रिकेट में जाएंगे अच्छी बात है जो कि फिल हो रहा है अच्छी बात है जाएंगे तो अच्छा ही वह बहुत ही अच्छा रहेगा और हमारे यहाँ पर कबड्डी भी अच्छा ख़ासा सिखाया जाता है पहलवानी भी अच्छा ख़ासा सिखाया जाता है हर एक ईश्टेडियम में हर एक खेल के हिसाब से अलग अलग से सिखाया जाता है पर हमारे यहाँ पर जो किर्केट की है जो किर्केट खेल है इसको बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है और सिखाया जा रहा है जैसे हो गया आज काल के सी एम ए टूर्नामेंट चल रहा है फिफ्टी फिफ्टी ओभर ट्वेंटी ट्वेंटी टेन टेन ऐसे कर के बहुत से ओवर चल रहे हैं क्रिकेट में उसके साथ साथ पहलवानी भी अच्छा ख़ासा सब लोग खेल सब लोग सीख रहे हैं कबड्डी भी अच्छा ख़ासा सब लोग आज कल यहाँ पर सीख रहे हैं बैटमिन्टल भी अच्छा ख़ासा सीख रहे हैं सब अपने इस्कूल इस्कूल में भी गेम अच्छे से अच्छे अधिक से अधिक सिखाया जा रहा है